मैंने कभी अपना डांसिंग करियर बनाना नहीं चाहा मुझे डांसिंग बहुत पसंद है लेकिन मैं जिस माहौल में रहती हूँ उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि मेरा डांसिंग करियर बन सकता है इसलिए मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया